खाना बनाना मेरे लिए एक शौक है क्योंकि मैं शुरू में जब मेरी शादी नहीं हुई थी उसके पहले भी घर में ही बनाती थी थोड़ा बहुत लेकिन शादी के बाद तो पूरा तरीके से शौक में बदल गया मेरे पति देव को मेरे खाने पे थोड़ा थोड़ा नुक्स निकालते थे ऐसा है वैसा है तो फिर मेको वो बताते थे कि नहीं तुम थोड़ा ऐसा करो वैसा करो तो टेस्ट अच्छा भी आएगा स्वाद भी आएगा वो थोड़ा थोड़ा बताने लगे थे तो फिर मेरा उसमे ध्यान गया अरे हाँ खाना बनाने से अच्छा होता है तो मैं थोड़ा थोड़ा अपनी गलतियाँ भी सुधारती थी तो इससे मेरा खाना बहुत अच्छा बनते गया तो ऐसा है कि पूरा परिवार जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो मैं ही खाना बनाती हूँ सबको पसंद भी आता है चाहे वो नॉनवेज हो या फिर सादा सिंपल तो मैं सब के लिए मैं ही सब कुछ बनाती हूँ कोई भी मेहमान आए तो मैं सब घर के लिए सबको पसंद भी आता है मेरा खाना बनाना अच्छा लगता है